गल्ल आई जा लाकडाऊन दी ते लाकडाउन ते तुसी सारे गी पता गै ऐ जेल्लै लाकडाउन लगी जा हा ओह् भ्रावा